وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں اِس طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہیں کہ ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے زبانوں کو تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اگر آپ فارسی کی بات کریں تو فارسی پہلے مُلک کی سرکاری زبان ہُوا کرتی تھی تو آ اب تو ایسا لگتا ہے کہ فارسی نام کسی نے سُنا ہی نہیں ہے اب بہت کم لوگ ایسے ہیں فارسی بول پاتے ہیں اب تو کوئی جانتا ہی نہیں مجھے لگتا ہے ایسے حالات میں اب کچھ دِنوں کے بعد فارسی مُلک سے ختم ہی ہو جائے گی تو لینگویج پہ دھیان دینا چاہیے لوگوں کو اگر ایک لینگویج پہ اگر آپ محنت کرے آدمی تو آدمی سیکھ سکتا ہے